جی ہاں میں نے اپنی مادری زبان سے مختلف زبانوں میں کئی کتابیں پڑھی ہیں اور ان کا ترجمہ بھی پڑھا ہے یہ تجربہ عام طور پر دلچسپ اور مفہوم ہوتا ہے کیونکہ یہ آپ کو مختلف زبانوں کی فہم کی طرف لے جاتا ہے اور آپ کو وہ اصول اور مفہومیت فراہم کرتا ہے جو مختلف زبانوں کے لیے اہم ہے میں اپنی مادری زبان میں کئی کتابیں پڑھ چکا ہوں جن میں راحت اندیشہ اور انہیں آن کی پیروی کی اجازت ہے جیسی کتابیں شامل ہیں جو کہ اہم اور دلچسپ کتابیں ہیں آپ بھی کسی مختلف زبان میں کتابوں کی ترجمہ شدہ ورزن کو پڑھ کر اپنی فہم کو وسعت دینے کا تجربہ کر سکتے ہیں